प्रणाम भैया हेलो प्रणाम भैया हाँ ठीक है वह बोल रहे हैं कि आप फ्लावर बेचते हैं वह कौन सा गुलाब का फूल सर वह गुलाब का फूल चाहिए और वह थोड़ा सा गेंदे का फूल चाहिए क्योंकि शादी है ना तो गाड़ी सजाने के लिए वही फुल चाहिए था सर एक गाड़ी सजाने में कितना फूल तब भी आपका ख़र्चा हो जाएगा

नहीं सर हमको ऑरिजनल फूल चाहिए ना हमको हमको ऑरिजनल फूल का तो चाहिए ना तो दो हज़ार दो हज़ार तक का फूल चाहिए था नहीं नहीं किलो नहीं सर लगभग साठ से सत्तर पीस चाहिए पर पीस कितने रुपये का पर पीस कितने रुपये का है एक बोल

पाँच रुपये में अगर सब सस्ता हो जाए तो अरे सर हम सुने कि आप बेचते हैं हम कहाँ कहाँ से पता करके दो चार जगह से हम गए थे वहाँ पर फूल नहीं मिले तो बताए हमारे एक रिश्तेदार थे तो आपके बताए कि हाँ वह हमारे परिचय के हैं उनके पास नंबर ले लीजिए कॉल करके बात कर लीजिए तो हम भी यही बात किया आप से सर ज़रूरी था इसी लिए आपके पास फोन किए अब कहीं मिल नहीं रहा तो आप ही लास्ट उम्मीद है एक अगर दे देते तो सही रेट लगा के सही रहता तो सर कब तक मिल जाएगा फूल सब सर चार उर बजे तक मिल जाता तो गाड़ी सजाने में सही रहती तो समय मिल जाता हम लोग गाड़ी सजा लेते सही में सही समय पर लड़के का बारात है सर तो कल सर आ जाएँ कल चार बजे कल चार बजे सर और सर आपकी दुकान मतलब है कहाँ पर बताएंगे मतलब हम सही एड्रेस पर पहुँच जाए हम कहाँ पर भटकेंगे उसके हट कर

दस क़दम अगर धूल लगता है धूंढना पड़ेगा सर ठीक है सर ठीक तो